ہیلو جی بلٹی الیکٹریشین بول رہے ہیں کیا آپ جی کہہ رہے تھے آپ کہ جو ہمیں جو ہے کچھ اِس کا شاپ میں بائیرنگ وائرنگ کروانا تھا جی آپ ڈلے دے رہے ہیں پہلے سے ہو جی آپ کا نمبر ہمیں کسی دوست نے دیا تھا ہمیں جو آپ کے بارے میں بتایا جو اُس نے صحیح اُچت مولیہ میں جو ہے نا سامان مِل جا رہا اور آپ جو ہے کام بھی صحیح سے کر دے رہے ہیں آ کے تو آپ تو آ کے شاپ پہ جو ہے وائرنگ وائرنگ کروا دیتے ہیں نا واپس آ کے یا خود کرتے ہیں اچھا اچھا تو یہ کہہ رہے تھے آپ سے جو آپ کے یہاں جو ہے بلب ہے بلب ہو یا وائر ہو یا بورڈ ہو اُس سب کا ریٹ کچھ جاننا چاہ رہے تھے اور لگانے کا کیا چارج آپ کا ہے

اچھا تو ایک بار آ کے آپ جو ہے یا جی بولیے یہ کہہ رہے تھے آپ سے جو ہے آپ اپنا لوکیشن بھی بھیج دیتے تو آپ کے شاپ پہ آ کے پھر سا آپ کی نگاہ کے سامنے آپ کا سامان جو ہے تھا وہ ہم دیکھ لیتے پھر بل بنا کے آپ کو بتاتے کتنا بڑھتا گیا بل آفس آفس آفس جی جی جی یہ تو لم سم میں جو ہے پچاس روپیے دینے ہیں ہیں نا

ہاں تو آپ تو بھائی وہ میں نمبر پہ آپ اپنا لوکیشن بھیج دو پھر اُس کے بعد ہی نا آپ کے پاس پہنچیں گے آپ کب فری رہتے ہیں چلیے تھیک ہےآپ اپنا ٹھیک ٹھیک اوکے اوکے اوکے